काज काज करै मे हमरा बहुत अच्छा लागै छै कोइ भी काज रहै जैसे कि घर कऽ काम होय गेलै बजारके काम होए गेलै कोइ किसी भी तरहके काज रहै छै ने तऽ हमरा करैमे बहुत अच्छा लागै छै मतलब एकरामे छै ने एक अलग ही रूचि रहै छै मनोरञ्जन टाइपमे रहै छै किआ तऽ जे काज हमरा मिल जाय छै ओ काज जैसे कि बजार जाना छै आब बजार जाय छै तऽ अलग अलग आदमी देखै लऽ पड़ै छै मौसम पता रहै छै ई काज करैमे जे कोइ सब्जी लाना छै मतलब सब्जी कऽ भाव पता चलै छै कहाँ कोन सब्जी आएल छै कोन सब्जीके रेट जादा छै ई सबके लिए हमरा मतलब काज करै लऽ पड़ै छै आब मतलब जैसे पढाइ कऽ बारेमे छै पढाइ जब पढै छियै तऽ मतलब अलग अलग चीज सीखै लऽ मिलै छै आओर एहि सबमे बहुत अच्छासँ शौक रहै छै हमरा ई चीज करना छै जैसे कि खेतीबारी करना छै खेतीबारी जब करै छियै तऽ ओकरोसँ मतलब ओकरा अच्छासँ ज्ञान उन पता चलै छै शौक रहै छै हमरा आज हमरा ई करना छै ई सब करै छै तऽ अच्छा अच्छा चीज सीखै लऽ मिलै छै आओर अच्छा अच्छा लोगो सब मिलै लऽ पड़ै छै हर चीज अच्छा अच्छा करल जाइत छै रुचै मतलब बहुत अच्छा छै जैसे कि खेलमे रुचै छै हमरा खेल हइ छै तऽ मतलब सेहतके सेहतके अच्छा सेहतके लिए एक अच्छा रूचि रहै छै खेल खेलै छै जे फुटबॉल खेलै छै फुटबॉलमे अच्छा मनोरञ्जन रहै छै हमरा अभी जे फुटबॉल खेलै छै तऽ ओकरामे मतलब अलग अलग खिलाड़ी ओकर ज्ञान मिलै छै हमरा ई कैसे खेलल जाइत छै किस तरह से खेलै छै किस टाइम पऽ मतलब कइसन किक करतै जे बॉल गोल हेतै क्रिकेट हर चीज के बारेमे रूचि रखै छियै हमरा रूचि रखैमे बहुत अच्छा लागै छै आओर काज करैमे बहुत अच्छा लागैछै कोनो भी काज दुनियामे अइसन कोनो काज नहि छै जे काज हम नहि करऽ सकै छियै काज करैमे बहुत अच्छा लगै छै आओर काज हम करऽ सकै